आङो ना गुरनो सिख्लानिफ्रायनो मोजां मोनो मोननायालाय बेनिफ्राय जोङो दै गिदिरबाथाय ना गुरनो थाङो दैज्लांआव बांसिन ना गुरनो मोजां जायो बै दै गिदिरबा जोङो नाव फेल बानायो थालिरखौ दानफायनानै गेजेराव गन थसे थुजाबजोबनानै खाबथानानै लाङो दिरुंफोरजों माबा रसा दिरुं दि होनो मोनसे बेजों जोङो खाथाबनानै जों बेजोंनो गन थसे लानानै बारलाङो आरो दै गिदिरथारबा आरो जोङो जोंनावथ' बिदि दंफांनि फेलबो गैया नालाय जों जोंनाव जि थायो दंफां बे फिसा फिसा बेफोरखोनो जोंबो खाजाबनानै बारलांनागौ जाहैयो दैखौ बारलांनांगोनना बारलांथारनांगोन दैज्लांबा बांसिन ना गुरो मेसेङावबाथ' बिदि दैआ रानजोबो नालाय नाव फेल नांलाया दैज्लांबा आरो फेल नांथारगौ जों ना गुरनो मोजां मोनो दै गिदिर गिदिर बारलाङो दै दै गिदिर गिदिराव आरो जोंनो नाव फेल नांथारगौ जाहोयोना ओमफ्राय आरो दंफांनि नाव फेलथ' बिदि जोंनाव गैया दै गिदिर थाराव बारनो ओमफ्राय जोङो जोंनाव जिखिनि थायो जों दंफां फिसा फिसौ बेफोरखोनो खाजाबनानै बा दाननानै दानस'नानै दालायफोरखो दानस'नानै खाजाबनानै रसा दिरुंजों बेखौनो जों लानानै थाङो ना गुरनो थाङो ना गुरनो जों मोजां मोनो नाखौ मोनबोबाथाय जोङो बिदिनो लाबोयो न'आव लाबोनानै जाफैयो ओमफ्राय आरो जेथिं मेथिं गुरनो थाङो आरो जों दैज्लाङाव बांसिन ना गुरजायो आरो बे मेसेंआव बा बिदि गुरजाया ओमफ्राय जों बेखिनियानो